ہلو ٹیکسی ڈرائیور جی میں نے آپ کی ٹیکسی بک کری تقریباََ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں پر ہیں مجھے بہت دیری ہو رہی ہے اور میں آپ کا کافی ٹائم سے انتظار کر رہی ہوں اس نئے راستے کو مجھے نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا لہٰذا پلیز مجھے بتائیے کہ آپ کو اور کتنا سمے لگے گا میں آپ کو اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتی ہوں تو مجھے اصل وقت آپ بتا دیجیے کہ آپ کتنے بجے تک یہاں پہنچ جائیں گے